विणटना आनी शिंवतना म्हाका भरपूर अशे त्रास जाले म्हटल्यार म्हाका टायम एडजस्ट जायनासलो तातूंतल्या तातून हांव शिवणय काम करतालें विणकामूय करतालें टायम पावनासलो म्हटल्यार जशे की भुरग्यांक पळोवपाचें घरांतलें काम करून भायर सरप तें सगळें ए़डजस्ट जायनासलें आनी तेतूंतल्यान म्हाजो विणकाम हो प्रोजॅक्ट चुकलो चुकलो म्हणल्या म्हाका अजून सुद्दां तें विणपाचें बरें तितलें जमना पूण शिंवताना हांव शिवण कामान एकदम परफेक्ट आसा हांव तातूंतल्यान भायर सरलें म्हटल्यार हांवें एक रेंटाक शॉप घेतलो जाणें करून कम्पलसरी तें शॉप त्याच टायमार ऑपन करपाकूच जाय अशें आसा म्हटल्यार घरा कडेन जेन्ना शॉप नासलो पळय तेन्ना हांव खंयच्या टायमार शिंवूंक बसतालें म्हजी कामां आटपून आतां तशें ना आतां शॉप घेतलें कारणान म्हाका थंय त्याच टायमार शॉपार येवचें पडटा आनी म्हजी कामांय बीन जावन पडटा